जोंनि ओनसोलाव गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम आरो माने खाथि खाला बेलेग धोरोमबो दं जेरै ब्रह्म बोलि बाथौ बिदि बेलेग बेलेग धर्म दङ बिदिनो गावबागाव धोरोमखौ फालियो जोंना मंगलबाराव फालियो मंगलबार जों सोरबा ना बेदर जाया जों दुगैयै लोबै जों मंगलबार गोथार सानाव जों आर'ज खालामो आफा बोराइ बाथौखौ बिदिनो गुबुनाबो गाबागाव नेम माबायदि नेम निथि दं बिदिनो खालामो ब्रह्मफ्राबो बिदिनो खालामो बोलि बाथौफ्राबो बेबादिनो खालामो गावबा गाव नेम निथिखौ गाबा गाव फालियो आरो जोंनि बे हुदाफ्रा बिदिनो थानाय जानायफ्रा जों आबाद मावनानै जों गावबा गाव

मैगं थाइगंखौ जों जायो माने जोंनि बे लकेलाव जोंनि एरियायाव माने जों जानाय लोंनायखौ जों बे लकेलावनो मोनो आरो जोंनिफ्राय लाना थाङो बेलेगफ्रा बायनानै जों लकेलाव गावबा गाव खेथि खालामनानै माने आधायानो बाजि जौखोन्दो माबायानो खेथि खालामो सेजौआव खेथि खालामनानै जों जायो जों जोंनि बे हाबा हुखा जोंना जोनेबा इफ्राव लोंनाय जानाय आगोलाव दंमोन दा खिन्थु गैला खमायलांबाय आगोलाव गोग्लैना थालाबायोमोन जौ लोंनानै दा गोग्लैना थाला बेबादि गोदोनि जुगनि बायदि गैला बहुद सोलायबाय सोलायना फैबाय आरो थाखा फैसाया गोदो माने खेथि खालामब्लाबो थोआमोन दा गासैबो खामानिफोरखौ एसे रोंबाय गावबागाव सोलिनो हानाय जाबाय हा हु गैयाब्लाबो सोलिनो हायो जानो हायो गोदोनि जुगाव हा हु खेथि खालामब्लाबो ओंखाम रसा नाङोमोन खिन्थु दा बिदि थाला सोलायबाय बहुद मानसिफोरनि साननाय हनायाबो सोलायलांबाय जोंनि बे दा जों बाथौआरि हिसाबै बाथौ मंगलबार सानखालि गोथार मंगलबारखालि सानखालि जों माने गिदोर गोलावनिफ्राय जों बहुद बाथ्रा मिथिनानै एसे रोंबाय आरो आफा बोराइ बाथौआबो जोंनो बोर होबाय जों आफा बोराइ बाथौखौ फुजियो सिबियो बे सिबिनायनि फिथाइखो जों मोनो आफा बोराइ बाथौआ जोंखो आर'ज गाबनायखो जे आर'ज गाबो जोंनो माने जाफुंहोयो ओंखायनो जोङो दा बहुद सोलायबाय गावबागाव धोरोमखौ फालिनो रोंबाय इसोरखौ मिथिबाय जों इसोरखौ मिथियाब्ला दुखु आफोदाव जों आलारि बाथि सावनानै जों आर'ज खालामो होनब्लानो जोंखौ एसे जोंनि दुखु आफोदा एसे स्रां जायो ओंखायनो जों आफा बोराइ बाथौखौ जों मंगलबार सानखालि फालिनाय जायो